उत्तर प्रदेश में कला और शिल्प खेत्र राज्य में अन्य उद्योगनि खे बि फैशन डिज़ाइनिंग औरि विज्ञापन फिल्मनि सां बि प्रभावित करे सघे थो